हाँ मैने उपहार में मेरे पिता जी और मेरे दादा जी के लिए पिता दिवस पर एक कविता लिखी थी जिसका शीर्षक भी पिता के बारे में ही था मैंने उसमें आज तक जो भी उन्होने संघर्ष किया है जो भी मेरे लिये उन्होंने किया है अपने परिवार के लिए उन्होंने किया है और अभी जो हमारी परिस्थिति चल रही थी संघर्ष के बारे में सबके बारे में मैंने उन्हें एक प्रोत्साहन वाला कविता लिखी थी जिसको पढ़ कर वो दोनों ही भावुक हो गए थे और उनको ये भी अच्छा लग रहा था कि उनका जो बच्चे हैं उनका जो परीवार है जिनके लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो सुबह से शाम तक वो बिना खाए पिए कभी बिना अपने स्वास्थ्य की चिंता किए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वो भी उनको समझ पा रहे हैं और जिनके लिए हम करते हैं वही अगर समझ जाते हैं तो शायद वो सबसे बड़ी खुशी होती है तो वो उन्हीं को सोचकर वो दोनों ही भावुक हो गये थे और उन्हें वो बहुत अच्छी लगी